मेरी बात स्विगी के दफ्तर से हो रही है मैंने खाना ऑर्डर किया था हाँ तो अभी तक आया नहीं जिस वज़ह से मैंने वो रद्द कर दिया तो मैं अब ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने खाना तो रद्द कर दिया लेकिन मेरा जो पैसा है वो अभी तक वापस नहीं आया कृपया आप उसे जल्दी वापस कर सकते है क्योंकि मुझे उन पैसों की ज़रूरत है हाँ ताकि मैं कहीं और से खाना मंगा सकूँ तो जितना जल्दी हो सके आप मुझे बता दीजिए और जो लड़का आया था मैंने उसको भी बोल दिया था कि भाई आप लेट हो चुके हो जिस वज़ह से मैंने आपका यह कैंसल कर दिया हाँ तो आप उनको बोलिए कि हमारा पैसा जल्दी से वापस करें है न ठीक है ओ के